محاورے اور کہاوتیں ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے یہ نہ صرف روز مرہ کی گفتگو کو دلچسپ بناتے ہیں بلکہ گہرے معنی بھی رکھتے ہیں کچھ پسندیدہ محاورے اور کہاوتیں درج ذیل ہیں آسمان سے باتیں کرنا یہ محاورہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص بہت بلند خیالات یا امیدیں رکھ امیدی رکھتا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہوں اونٹ کے منہ میں دانہ یہ کہاوت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب کسی چیز کی مقدار بہت کم ہو تو وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی خاص طور پر اس وقت جب ضرورت ہو اس سے زیادہ بلن بندر کیا جانے ادرک یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کی حقیقت کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو وقت کا پہیہ یہ محاورہ اس وقت کو بیان کرتا ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں اور اس کے گزرنے گزرنے کے ساتھ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال یہ کہاوت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کا انتظار نہ کریں بلکہ خلوص خلوص سے عمل کرے کھودا پہاڑ نکلی چوہیہ یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی بڑی محنت کے بعد نتیجہ بہت معمولی نکلتا ہے دوستی میں احتیاط یہ محاورہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوستی میں بھی کچھ احتیاط برتنا ضروری ہے تاکہ تعلقات متاثر نہ ہوں چور کی داڑھی میں تنکا یہ کہاوت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چور ہمیشہ مشکوک ہوتا ہے اور اس کی غلطیوں کا پتا چل ہی چل ہی جاتا ہے اونٹ تو گیا لیکن خالی کنول یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص بڑی امیدیں لگا کر کچھ حاصل نہ کر سکے گونگی کی دعا یہ کہاوت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کبھی کبھی خاموشی خاموش رہنا بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے خاص طور پر مشکل حالات میں اپنی اپنی قسمت یہ محاورہ اس بات کو سمجھاتا ہے کہ ہر شخص کی قسمت مختلف ہوتی ہے اور اس اور اس پر کسی دوسرے کی رائے نہیں چل سکتی بہترین ہمیں بہتری ہمیشہ دور ہوتی ہے یہ کہاوت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے جو کہ کبھی حاصل نہیں ہوتا چپ رہنے میں ہی عافیت ہے یہ محاورہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے خاص طور پر تنازعات کے وقت

جھوٹے کی سنو سچائی کی نہیں یہ کہاوت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے جھوٹے لوگ اپنی باتیں زیادہ سچی سچائی سے کرتے ہیں جب کہ سچائی کو سننا مشکل ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ کہاوت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ طاقت ور لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دبا دبا کر رکھتے ہیں یہ محاورے نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کو بھی بہتری انداز میں بیان کرتے ہیں ہر محاورے اپنی جگہ پر گہرا معنیٰ معنیٰ رکھتا ہے اور ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے محاورے یاد رکھ کر ہم اپنی گفتگو کو مزید دلچسپ اور معنیٰ خیز بنا سکتے ہیں